हूअं त मां पशम मां घणेई कुझु ठाहींदी आहियां जहिड़ो की स्वेटर जोराब टोपा वग़ैरह ऐं हुन पशम मां जे के टुकर बची पवंदा आहिनि उन्हनि मां बि मां सुठियूं सुठियूं शयूं जहिड़ो कि पम पम घर जे लाइ सजावट जा सामानु झिरिकियुनि वग़ैरह जहिड़ा पखी बि ठाहींदी आहियां हिन सां मुंहिंजी पशम थोरी बि अजायो न वेंदी आहे पर मूंखे नंढनि ॿारनि जा पेरनि में पाइण जा जोराब टोपी स्वेटर वग़ैरह ठाहिण जो घणो शौक़ु आहे छो त उहे जल्दी ठही वेंदा आहिनि ऐं ॾिसण में बि ॾाढा सुहिणा लॻंदा आहिनि अहिड़ीअ तरह जे कॾहिं सिलाईअ जी ॻाल्हि कयां त मां सि तरह तरह जा कपिड़ा सिबंदी आहियां जीअं त सलवार कुर्ता फ्रॉक बाबा सूट वग़ैरह मुंहिंजी सिलाईअ जी जे का अलॻि रीत आहे उहा हीअं आहे त जे कॾहिं मूंखे ॾह कुर्ता गॾु सिबिणा हुजनि त मां पहिरीं उन्हनि ॾहनि जी कटिंग करे वठंदी आहियां पोइ ॾहनि ई जो गॾु ॻिची ठाहे छॾींदी आहियां ॻिचीअ जो पैटन ठाहे छॾंदी आहियां पोइ पासे जूं सिलायूं हणंदी आहियां सभिनी में पोइ सभिनी में गॾु चेकनि जूं सिलायूं हणंदी आहियां हिन सां मुंहिंजा कुर्ता जल्दी सिबिजी तयार बि थी वेंदा आहिनि ऐं मुंहिंजो कमु बहितर बि थींदो आहे